हमरा गरमीके मौसम जे छै बड़ा नीक लगैया ओकर कारण छै नीक लागऽके जे एक सए तरहक साधन छै जे गरमीके भगा सकैया जेना अहाँ कतहुँ निकलैत छी अगर गाड़ी अहाँकेँ ए सी अछि अहाँ ए सी मे बैस गेलियै तऽ गरमीके एहसास नहि होयत लाइन बिजली पङ्खा रहैत छै गरमी अहाँकेँ ओहिसँ कटैत छै घरमे ए सी लगा लिअ बड बेसी भेल भरि दिनमे चारि बेर नहा लिअ ठण्डा पीबू तऽ गरमीके एहसास कम होइत छै मुदा आओर मौसम जे छै ओहिमे आब ठण्डा छै तऽ ठण्डामे जे छै अहाँकेँ ओते कपड़ा पहिरहे पड़त अहाँ जे कहबै कम कपड़ा पहिरकऽ तऽ से नहि होइत छै तऽ हमरा गरमी मौसम जे छै नीक लागैया गरमीके मौसममे एकटा चीज आओर छै साँझ कऽ घूमऽ फिरऽ लेल अहाँ निकलि सकैत छी नीक नीक जे छै ठण्डा प्रदेशमे अहाँ जाके गरमीमे घूमि फिर सकैत छी ताहि लेल जे छै गरमी मौसम हमरा बहुत नीक लगैया